सरकार ने हमारे लिए अच्छी सी योजना निकाली है हमारे लिए एक ऐसा कार्ड ने आयुष्मान कार्ड निकाला है कि हम अच्छा से जाकर अपना इलाज कर सकें किसी भी अपना इलाज अच्छा से करा सकें इसीलिए हमारे लिए हेल्थ के लिए निकाला है कि आयुष्मान कार्ड के बारे में हम जानते हैं कि चाहे उस पर और खूब अच्छा से अपना स्वास्थ्य के लिए खूब अच्छे से लाभ निकाल सकते सरकार योजना के लिए हम बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ ऐसी योजना निकाली है कि हम लोग गरीबों को गरीबों के लिए ऐसी योजना निकाली है कि हमारा भी इलाज हो सके आयुष्मान कार्ड से हम जाते हैं तो यह अच्छा सा इलाज होत होता है इसके इसी लिए हम सोचते हैं कि सरकार ने हमें और अच्छे से लाभ दे कि हमारा अच्छा से सेवन हो कि हम अच्छे से स्वस्थ रहें कि जाए वहाँ पर आयुष्मान कार्ड पर हम सोचते हैं कि जाए अच्छे से इलाज हो जाए हमारा कि इलजा